समाजाव मोसाग्राफ्रा मोगा मोगि जानायनि जेंना माखासेफ्रा खस्त' खालामनांगौ सोलोंनांगौ बिदिनो बिदिनो सामफ्रामबो खस्त' खालामनांगौ एसे एनै गोलोमदै गहोनांगौ बायदिसिना खस्त' खालामाबा मोसानायाबो जाया सोलोंनांगौ रोङाबा सोलोंथाबनांगौ एफा एनै खस्त' खालामनांगौ

ग्रुप मोसाबाबो मिलायहोनांगौ मिलायहोनो थान बेयावनो फोरोंग्राफ्रा खस्त' मोनो मोसाग्राफ्राबो ए'खमबा अबेबा फान्सन थान्सनफ्राव थांगोन अखा बांखा हागोन खस्त' मोनो आरो मोनानि समाव मेगन मोदै खस्त' मोनो थाब मोसानो मोनाबा मेगन मोदै खस्त' मोनो मोसाग्राफ्रा मोना मेङो खस्त' खालामो गोलोमो गोलोमदै गयो खस्त' खालामनाया बिदिनो बहाबा बहाबा थाङो थाङो गौ जायो गोलोम बोथोरफ्राव खस्त' मोनो बुहुद खस्त' मोनो मोसाग्राफ्रा सोलोंनायफ्राव जाया जाया सोलोंनांगौ मिलायहोनांगौ बायदिसिना मेथाइफोरजों मोसानायजों ग्रुप मोसाबाथ' बिराथ खस्त' मोनो मोसानांगौ मिलायहोनो खस्त' मोनो प्रेक्टिस खालामनांगौ जाया जाया आथि आखाइ रुबाइयो मोसाबा मेङो खस्त' खालामनांगौ आरो मेंबाबो गोलोमदै गयो बिदिनो रोङैखौ रोंहोनांगौ सोलोंथारनांगौ जान्जि देमैखौ देमहोनांगौ रोङैखौ रोंहोनांगौ जायो खस्त' मोनो बिदिनो मोसानांगौ जाया जाया सोलोंनांगौ समान मिलायहोनांगौ मिलायहोआबा मोसानायावबो मोजां नुवा मिलायहोबासो मोजां नुवो समान मिलायाबा मोजां नुवा बे आलादा बे आलादा मोसाबाथ' मोजां नुखाया नायग्राफ्राबो नायनो बायो बिदि आरो गावबा गावजों सोलोंनांगौ जायो रोङैफ्रा खस्त' खालामनानै गावबा गाव सोलोंबासो मिलायबासो मोजां नुयो

खस्त' खालामाबा खस्त' खालामनांगौ जायो मिलायहोनोनो नङाबाथ' मोजां नुखाया नायग्राफ्राबो नायनो बायो आरो मोजां नुवाबा बिदि खस्त' खालामनांगौ मेङो प्रेक्टिस खालामबा आथिं आखाइ रुबाइयो बिदि आरो खस्त' खालामनांगौ जायो समाव अबावबा थांगोन अबावबा मागोन खस्त' मोनो बिराथनो मोसाग्राफ्रा बायदिसिना नङाबाथ' मोसानायाव मोजां नुवा मोजां सोलोङाबा मोजां नुखाया मोजां सोलोंबासो ज' मोसानायाव मिलायबासो मोजां नुयो मिलायाबा मोजां नुवा नायनोबो सुखुवा नायग्राफ्रा मोजां नुवाबा नायनो मोजां नुवा मोसानाया मिलायाबा नायग्राफ्राबो नायनो बायो